औ आङो नोंसोर फैहांदों नामा अ थांनायालाय थांगौमोन ओमफ्राय मा दखना गानखो आङो दखना गोमो बिदन गानगोन ओमफ्राय फालि गोजा लागोन ओमफ्राय आर'नाइ खागोन फोथा गोजा फोनगोन झुमका स'ना गानगोन ओमफ्राय आसान गाननोसै आङो गोमोखौनो मोजां मोनो गोमोखौनो गाननोसै अ गामि गामि हाबगोनखोमा नों मा मा गानदों हा अ आङो बाजारनिफ्राय लाबोना दोनफैखादोंमोन अ होनबा आंनिखौनो लादो दे मोनसे आङो मोसानायनि अनगायैबो खननाबो होगोन दे

मोजांबा आङो ओंखारहांदों दासो अ दुगैखांबाय ओं मेकआप लाबोखादों आङो मेकआप फोनलांनोसै अ आङो मेकआपखौ लेकमिखौ लाबोदोंमोन मोजां जायो नालाय ओमफ्राय फाउण्डेस'नबो बायनानै लाबोखाबाय नों लाबोदों ना लाबोआखै अ ओं दे जागोन दे दे